भैया इस बार जो लिए आपसे कचड़ा रखने वाला बाल्टी कैसा दे दिए फूटल दे दिए उसमें कुछ नहीं रखा जाता है देखते हैं मेरा परिवार में सब बोलता है जो कैसा ले ल्यु हो और अगला बार दिए सब सामान कितना अच्छा दिए पाँच साल से आपसे सामान लेते हैं कितना अच्छा सामान देते थे हैं इस बार जो ठग लिए काहे ठग लिए देखते है उस बार टिपिन भेजे हैं हम अपना नहरा में सब बड़ाई कर रहा था भाभियो बोल रही थी बड़ा अच्छा टिपिन है से एक ठो और भेज देना और क्या इस बार एक ठो टिपिन लेकर आईएगा एक ठो बाल्टी लेकर आईएगा और क्या कहता है वह जो डसबीन दिए वह टूटा हुआ उसके बदला में दूसरा सामान लेकर आईएगा हाँ हाँ नहीं तो पैसा रिटंग कर दीजिए सो मेरा परिवार में सब बोलता है या पैसा ले लो नहीं तो उसके बदला में दूसरा सामान ले लो सो पाँच साल से टिपीन कमंडल सब कुर्सी लिए वह भी अच्छा दिए जो बैठते हैं तो टूटबो नहीं किया है अभी तक पाँच साल से हम बैठ रहे संजोग कर रखे हुए है जो हं दिए वैसा समान तो फिर चल रहा वैसा ही फिर लेकर आईएगा डस्टबीन कचड़ा रखने वाला टू लच पुचिया नहीं लेकर आईएगा देखिए इस बार जो लेकर आए से टूट गया इस बार चार गो लेकर आईएगा हम लेंगे गोतनी लेगी दे और बहन लेगी सब लेगी एक ठो नैहरो भेजना है सो उस आं क्या कहता है और टेबुल लेकर आईएगा कुर्सी लेकर आईएगा सब लेगी यहाँ आपका सारा सामान बिक जाएगा सो पाँच साल से जो लेकर आते हैं तो कितना सामान आपको बिकता है सो बताईए कितना बिकता है ऊँ कभी जाते हैं रुक कर कभी बहनी होता है कि न होता है कितनो देरी से आते है तैयो आपको पैसा मिल जाता है रुकता है आपका पैसा पैसा तो मिलता ही रहता है जैसे पैसा मिलता रहता है वैसा समानों आप अच्छा दीजिए किसी को ठगिए नहीं ठग दिलीजिए तो आपसे समान कौन लेगा कोई लेगा से इसलिए हम बोलते हैं जे सामान लाईए अच्छा जो अच्छा आपको बिकेगा जो पैसो देगा देने में अच्छा रहेगा किसी को से सामान लेंगे तो अच्छा न लेंगे डुब्लिकेट थोड़ी न लेंगे पैसा किसी को देंगे तो इसलिए बोल रहे हैं जो सामान अच्छा लि लाईए और जो सब मिलकए लेंगे आएँ कुर्सी टेबुल जो होता है कूकर बाल्टी यह सब लेकर आईएगा

और जो बर्तन सेट हो होता है वह भी लेकर आईएगा पाँच गो भेजना एगो हम लेंगे ईगो गोतनी लेगी एगो नैहरा भेजना है और बगल बगल का अड़ोसी पड़ोसी वे भी बोली है जो कहिगा कहिएगा उनको लेकर आने के लिए हम भी लेंगे इसलिए पैसा आपको सबको नगदा दे देगी लेकिन समान अच्छा लेकर आईएगा आ लेकर पैसा जाईएगा लेकिन ठगिएगा नहीं जो ठग लिए थे उस बार इसलिए ठगिएगा नहीं आपको मिल जाएगा पैसा नगदे मिलेगा उधार काहे लेंगे इस बार का पैसा आपको सबको दे देंगे सब गोटा सो सो इसलिए बोल रहे हैं वह क्या कहता है अथि बाल्टियों लेकर आईएगा तावा गमला यह सब लेकर आईएगा गमलों लेकर आईएगा बाल्टियों लेकर आईएगा तवो लेकर आईएगा कूकरो लेकर आईएगा जितना बर्तन आइटम होता है न सब लेकर आईएगा सो सब गोटा लेंगे आपको पैसो देंगे कुछ देंगे कुछ उधारो रह जाएगा हम बाद में दे देंगे पैसा थोड़ी न नहीं मिलेगा सो इसलिए बोल दिए हैं जो अच्छा सामान लेकर सब गोटा ले लेंगे आ सब गोटा के लिए लेकर आईएगा सो